औ आगै ए ओइ नोंसानाव गाइखेर मोनो नामाहाय ए बेसांसो होनो हायो नोङो गाइखेरखो

ए आंनो पास लिटार नांगौहाय दा एगार' थारिखाव हाबा दोङो जाहा हाबायाव आलासिफोर फायगोन आलासिफोरनो साहा होनो नांगौरा गाइखेरखो ओमफ्राय जाहानाव जुमाइबो सेरेबबो मोनलोङा नालाय गाइखेरखो नांथारगौ जायो नोङो होफायनो हागोन ना ओमफ्राय आरो मा दाम लायो नोंसोर पवासेयाव ए साथि थाखा होमब्ला नों दस थाखाफोर खमायनो हाया पास थाखाब्ला जाया ए बिदिनो साथि थाखा लायो आरो ए दे होमब्ला आङो साथि थाखाब्लाबो खिन्थु गाइखेराव दै होनो मोननाय नङा दै एखदम मोजां लाबो आरो दाथ्था साहाया गोसोम जाब्ला लासिंसिं मोनोहाय बे दै होनाय गाइखेरफोरा दै होनाय गाइखेरफोरा साहाया गोसोम जायो दै होब्ला मिथिखायो जों ओंखायनो दै होनानै लाबोनाङारा आरो नोंनि गाइखेरखो साहा होनायाव मोजां मोनब्ला आङो आरो गाइखेर मोखै खालामनोबो लाखिबावगोन आं औ ओमफ्राय दा फार्स्टनिया हाबाखालि नायग्रोनोसैरा गाइखेरा मोजां नंगौ ना नङा ओमफ्राय गाइखेरा मोजांब्ला गाइखेर मोखै खालामनो उनाव बिहरबावगोन दा नैबेखिनिखो नोङो एगार' थारिखआव फुङाव लाबोथार समबार खालि दे आलासिया बुरजामानि दोङो नोंसालाय मोखौआ बुरजाथार नामा गाइखेरा एसां बुरजा हरनो हायो बिमाया माथामखालाय ए ए ए ओमफ्राय गाइखेरा अंखारसोयो ए बुरजायै अंखारो न थोद इदिब्ला गाइखेर मोखै खालामनो बिहरगोनहाय

बे हाबाया जोबखांब्ला गाइखेर मोखै खालामनो बिहरगोन दा बे पास लिटारखोनो लाबोग्रो आरो नोङो ओमफ्राय फैसाखोलाय नगद होनांगौ ना बाहाय बाखि साननैसो नेनो हाया ए नंगौ होमब्लालाय लाबोथार दे फैसा बे पास लिटारनिखो हरग्रोनोसै ओमफ्राय आरो गाइखेर मोखै खालामनायनिखो उनाव हरगोन दे

दे जाबाय होमब्लालाय जाबाय नों समबारखालि लाबबानो जाबाय